हेलो जी हँ बाजू जी आशीर्वाद आशीर्वाद के बजै छी कतेए से बजै छी कतेय से पहिले इ बतइयौ कतय से बजै छी कौन गामसॅं बजैछी की नाम अछि अहाँके की बोल रहे हैं नाम कि कहलहुॅं हैं अच्छा जी बाजियौ जी

किया ने किया ने इसब काजमे नहि हैब तऽ कौन काजमे हैब यौ कोन दिन कराबयके चाहे छियै कोन दिन कराबयके चाहे छियै अहाँ मानि लेलहुॅं अच्छा एक तारीखके एकमिनट रुकि जाउ हमरा कत्तौ छै कि नहि देखय दिय एक तारिखके हम केकरो कत्तौ पूजा केकरो स्वीकारने छियै नहि स्वीकारने छियै पहिले देखय दिय एक सेकेन्ड रुकि जाउ लाइने पर रहबै कए तारिख बजलिये है एकतारिखके ठीक एकतारिखके एकतारिखके ठीक छै एकतारिखके दिनमे हैत त दिनमे करबे कि रातिमे करबै पूजा देखियौ हम ध्यान दय देलौंह कि अहाँके करयके छै त रातिमे करबै कि दिनमे करबै ठीके छै तऽ ठीके छै अहाॅंसबके इच्छा जेहन घरबलाके इच्छा ओहि हिसाबसे चलै छै ठीकछै पूजामे किसब हेबाक छै पूजामे अहूँसब पॅंडियेजी छियै अहूँसब ब्राह्मणे छियै अहूँ बुझिते हेबे किसब लगै छै नहि लगै छै ठीक छै एहिमे जौ तिल लय लेबै जौ तिल अक्षत फूल नारियल एकरंगा सुपारी सप्तधान सप्तमृत्तिका पंचरत्न पंचमेवा पंचद्रव्य इसब लय लेबै मौली लय लेबै ओकराबादमे रौली रौली रौली चन्दन लय लेबय जनेऊ एकटा लय लेबय पान सुपारी लय लेबै भऽ गेलै आब इएह सबने लगै छै और कि लगै छै यौ हम हमरा मण्डलियो छै मण्डली जहिया कहबै तखने ने मण्डली लयके हम एबै मण्डलीमे अहाँके छओ सात आदमी रहै छै छओ सात आदमी लयके आयब हम कहलहुॅं और कत्तौ अहाँ बजने हैब ने मण्डलीकें ठीक ठीक ठीक ठीकछै ठीकछै हम लयके आबि जेबय